हेल्ल' आच्चा नोंसोरनि जायगायाव खेति बातिया माबोरै माबोरै खालामदों फाथो माइ होनबा आङो थांनानै नायनानै बायनानै लाबोनो हागोन नामा फाथोफोर दंना गैया फाथोफोर दङब्ला फाथोखौबो लायगोन आं अ होनबाबोथ' माइखौ मोनगोन ने अ दे होनबा माइखौ आङो आसा खालाम हा माइखौ आङो लायगोन दै आसा खालामबाय आङो सम जाबा माने आंनो अन्त'त' बारा नाङा बाय तेइस कुविन्टेलबानो जायो अ दे जिखिजाया थांनानै आं नायगोन नायनानै बासमुतिया आलादा दाम जागोन ओमफ्राय आं लाबगोन होनब्लाबो आंनो बायस कुविन्टेलसो लायगोन आरो दे बिदिबा आङो गाबोनफोर थांगोन दै नोंथाङा थाबायल' था